हेलौ औ मबाइल क्वालिटियाथ' मोजां मोजां दं नों बबे मोनसे मबाइलखौ लानो नागिरदों सामसुंगआ मोनसे सेभेन फ्र दङ बियो स्किस जिबि रेम औ माने रेम बुरजा दंबावो आरो ओइत जिबि रेम बेफोरो एसे एमाउन्टआ बारा थेन केनि एबाबाव थेन केनिबो दस हाजारसोनिबा बे सिक्स जिबि रेम खौनो लानांगोन नामा नों

औ औ हेंगआथ' हेंग मोनफ्रोमबो मबाइलआथ' बिदिनो अवान इयार थु इयार इउस खालामबा हेंग बुस्तु फैबाय थाखायो थानायालाय बियो गाव गाव इउसनि सायाव जाहैबाय बेखौ जों रिक्स लानो हाया बेतारिआथ' बेयाव नाइनतिन थाउजेन्ड मेगा वाट होदोंमोन औ औ औ औ औ

औ बेजोंथ' सेताव दङ' खि सार्जाराथ' सेताव दं ओमफ्राय हेयार फनखौ एक्सथ्रा माबा दाम लागोन औ हेयार फना बेयाव थामजौ गुजि गुनि दं मोनसे बियो ब्लुतुट कानेकसन जागोन आरो ब्लुतुट

औ औ औ बेजोंथ' दा अफारथ' गैथवा ओहो बे अप्प' सेभेन प्र' दङ औ अप्प'आथ' अप्प'आ बे केमेरानि माबा केपासिटीखौ नायोबा बिराद साबसिन आरो केमेरा सेकसन नायबा दि एस एल आर बायदि जायो मोनसे आनो खिन्थु अबजार्बआ बिरात कुवालिफाय जायो आरो

बेना दिसफ्लेआ सेभेन इन्सि औ स्नि इन्सि प्रसेसर माने

ओमफ्राय नोंथाङा बेखौनो लासिगोन नामा ओमफ्राय दे होनबालाय लादो दे बेखौनो औ दे दोनसै दे